जो हमारे यहाँ में नलकूप है उसको चलाने से मतलब उसको पुश करने से बार बार आगे पीछे करने से उसमें से पानी निकलता है जिससे सब गाँववासी अपना काम करते हैं और अपनी प्यास बुझाते है और हमारे गाँव में एक बहुत ही बड़ा सा इनार जिसको कुआँ भी कहा जाता है और इनार भी कहा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल कुआँ है उसमें लगाने उसमें रस्सी लगा है और बाल्टी लगा है बाल्टी को नीचे डाल कर पानी निकाला जाता है और बहुत थोड़ा कुआँ बहुत ज़्यादा नीचे है इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ऊपर पानी को निकाला जाता है और उस पानी का उपयोग सभी गाँव वाले करते हैं जिसको ज़रूरत है वह जाता है और पानी निकालता है और वहाँ से पानी लेकर आता है और अपनी प्यास बुझाता है और अपने घर के कामों में उसको यूज़ करता है